आङो दा गेजेर गेजेर जोलैनि मोनसे बाहागो सिगांनि जोलैनिया बोराय बोरायफोरा सिगांहाय गोबांहाय बिदिनो खामानि मावनाय मानाय गोदोनि थानाया आलादा दा आलादा गोदोनि जुगाव दायो सोलायलांनो हमबाय दायो गासिबो फारफ्रोमावबो मोजांनिफ्राय मोजांआव जालांनो हमबाय गोदोनिबायदि गोदोसोनाय नंला लेखा फरायनाय जाबाय लेखा फरायनाय गिरजा फरायनाय मोजां मोजां साख्रि मावनाय गोदोनि दिनाव बिदि गैयामोन ओंखाम रसा नाङोमोन उखैनाङोमोन ओंखाम ओंख्रिबो मोनजायामोन गोदोहाय उखैनांनानै थायोमोन थालिर फिथाइफोरखौनो रुनानै जानाङोमोन दानि जोलैआव जोङो बिदि मोनाखै जोङो दा गोसोबादि मोनजायो गोसोबायदि गोसोबायदि गानग्रा जोमग्रा मोनो बिमा बिफानि सायाव फरायनो मोनो लिरनो मोनो गोदोनि जोलैआव बेफोरबायदि मोनाखैमोन सोरबाबा लावखार थाहैनाय सोरबाबा सोरबाबा बखालि थानाय सोरनिबा न'वाव रुवाथि मावनाय दांनाय गथ' बखालि जों दा बेफोरबायदि नुवा जोंनि दा गेजेर सिरिया जों गोसोबायदि फरायनो मोन्दों गोसोबायदि रंजानो बेरायनो मोन्दों फरायनाय जानाय लोंनाय थानाय गासिबो गोसोबादि मोन्दों गोदोनि जोलैबायदि नङा जों दा सुबिदासिन गोसो जाबानो जोंहा इन्टारनेटफोरावबो मोजां मोजां मोजां मोजां भिदिअफोर नुयो जेरै गियाननि बाथ्रा फरायनाय लिरनाय बेफोरबायदि गासिखौबो जों नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि नुवामोन बबेबा माबा मोनसेयाव मोजां मोजां माबाफोर ओ नलेजफोर होदोंबा खोनासंनायफोर बुजायदोंबा रोंगौथिफोर देखायदोंबा जों बेफोरबायदिखौ नुवामोन दायो जों ओ फननि गेजेरजोंनो नुनो मोनसै जों दायो जानबुंनि गेजेरजों जों खोनानो मोनो मोजां मोजां मोजां मोजां बोसोन होनाय बिहोमा होनाय बिबुंथि होनाय खोनासंनो मोनो रोंगौथिफोरखौ जों लानो हायो आंनि बुंनाया एसेनोसै